मां पंहिंजे मोबाइल जो रिचार्ज करायो हुयो बी एस एन एल जो त उन जो मूंखे ॿी सवें रुपए में डेटा पैकेज और जीअं कॉ अनलिमेटेड कॉल मिलियूं त आहिनि त मूंखे उहा पुष्टि करणु मैसेज आयो त मां इहो ॾिसण लाइ की सही आहे की न स्टार वन टू थ्री हैश ते मां दुबारा सां जाचण लाइ कॉल कयो स्टार वन टू थ्री हैश ते क्लिक कयो त मुंहिंजो सॼो पैक अची वियो की हा मुंहिंजो रिचार्ज थी वियो आहे सही तरीक़े सां